नमस्कार हाँ कौन सी किताब चाहिए अच्छा गणित की किताब चाहिए आठ की अच्छा रुको मैं देख कर बता रही हूँ ठीक है रुको प्रेस्पल सर आ रहे हैं ना तो उनसे पूछ के बता रही हूँ कि गणित की किताब है कि नहीं

और कौन सी किताब चाहिए हाँ अच्छा अच्छा और बच्चों की भी किताब चहिए पाँच अच्छा चलो निकाल दें हम गणित की बुक निकाल रहे हैं औ बच्चो के पाँच की किताब चहिए ना ठीक है हाँ हाँ लो आपकी गणित किताब आ गई हाँ यही चाहिए ना आपकी गणित की गणित की यही किताब चाहिए ना आ छः तो बच्चे इंग्लिस मीडियम में पढ़ते हैं कि अच्छा इतिहास और भूगोल अच्छा मुग़ल बुक किताब चाहिए अच्छा ठीक है निकाल रहे हैं ठीक है लो निकाल के रख दिएँ और और कोई किताब चाहिए अच्छा कापी उपी चाहिए पेन उन अच्छा औच भी किताब हैं हमारे पास और चाहिए तो देख लीजिये हाँ ठीक है देख रहे हैं निकाल कर दे रहे हैं खड़ा रहिए

विज्ञान की अच्छा छा ठीक है ठीक है निकाल कर दे रहे हैं विज्ञान की किताब लीजिए